نوجوانوں کے لیے ناسک ضلع میں تعلیم روزگار قیادت کے لحاظ سے چیلنجز اور مواقع کئی ہیں تعلیم کی رسمی دستاویز کاغذی کارروائی چھوٹے حصّے میں پہنچنا ناسک کے نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں اور نوجوان کو معاشی تناظر میں مایوسی اور افسردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے قیادت کے لحاظ سے نوجوانوں کو اپنی پسند کا اِستفادہ کرنے اور سماجی ترقی میں شرکت کرنے کی اجازت دینی چاہیے اِن مسائل کا حل مشکل ہے لیکن منظّم تلاش تعلیمی تربیت اور سماجی مدد سے نوجوانوں کو بہتری کی طرف راہ دکھا سکتی ہے